آج کل کے زمانے میں لوگوں نے اپنے طرح طرح کے رول بنا لیے ہیں جو جس کے من میں آتا ہے وہ وہی کرتا ہے لیکن ہمیں کچھ اپنے رول جو ہمارے باپ دادا کے زمانے سے چلتے آ رہے ہیں ان کو بھی فالو کرنا چاہیے ان پر بھی دھیان دینا چاہیے وہ ہمارے لیے بہت اچھے ہوتے ہیں جیسے کہ میرے گھر میں پردے کا رول ہے بڑوں کو عزّت دینا سب سے اچھے سے بات کرنا میں اس رول کو بہت باقاعدہ خوبی سے نبھاتی ہوں اور آپ آگے تک پہنچاتی ہوں ہمیں یہ ایک ایسا رول ہے پردہ کرنا بہت اچّھا ہے اسلام میں بھی یہ بہت اچّھا ہے پردہ کرنا چاہیے سب کو عزّت دینی چاہیے اور ہمیں اس رول کو اپنی پیڑھی در پیڑھی آگے پہنچانا چاہیے تاکہ اس رول کو سب بہت اچّھے سے نبھائیں لیکن آج کل تو ان رولوں کو کوئی فالو ہی نہیں کرتا باپ دادا کے زمانے کے رولوں کو کوئی ادا ہی نہیں کرتا لیکن ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے ہمیں ان سب رول کو فالو کرنا چاہیے اپنے باپ دادا کے زمانے سے جو ہمارا پردہ چلتا ہوا آ رہا ہے اس کو میں بخوبی نبھانا چاہیے آگے تک لے کے جانا چاہیے جن لوگوں کو ان سب کے بارے میں نہیں پتہ ہمیں ان کو بھی اس کے بارے میں بتانا چاہیے یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہمارے لیے بھی بہت اچّھی ہے ہمیں اس سے ہمیں دینا سے سیف رکھتی ہے پردہ کرنا ایک بہت ہی اچّھی بات ہے